ہاں ہمارے ہندوستان میں بہت سارے تاریخی چیزیں ہیں جس کو سیاح دیکھنے کے لئے آتے ہیں جیسے کہ چار مینار ہے مکّہ مسجد ہے گولکنڈہ قلعہ ہے سالار جنگ میوزیم ہے اور بہت سی ایسی جب کہ دلّی میں آگرہ میں جو سو تاج محل ہے قُطب مینار ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے لئے ہر مُلک سے سیاح آتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو کر اور اُن کی تصویریں کھینچ کر لے کے جاتے ہیں